मूंखे गाना ॻाइण जो तमामु ॾाढो शौक़ु आहे मां हमेशह गाना गाईंदी रहंदी आहियां ऐं मूंखे तमामु भाषाउनि में गाना ॻाइणु ईंदा आहिनि मां जीअं त हिंदीअ में मराठी में अंग्रेजीअ में सिंधीअ में पंजाबी में गाना ॻाईंदी रहंदी आहियां ऐं ग ॻाइण में मुंहिंजो जेको स्वर आहे उहो मां अलॻि अलॻि कढंदी आहियां मतलबु त मां सुठे नमूने सां स्वर कढी करे गाईंदी आहियां अलॻि अलॻि भाषाउनि ते स्वर कढी करे गाना गाईंदी आहियां